کھلے پانی میں تیراکی ایک دلچسپ مگر چیلنجنگ تجربہ ہوتا ہے جو احتیاط کے طور پر احتیاط کے بغیر خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے یہاں محفوظ رہنے رہنے کے کچھ عام طریقے اور ممکنہ رکاوٹوں کا ذکر کیا جا رہا ہے محفوظ رہنے کے طریقے کبھی اکیلے نہ تیرے ہمیشہ کسی ساتھی یا لائف گارڈ کے لائف گارڈ کی موجودگی میں تیرنا بہتر لائف جیکٹ یا فلوٹنگ ڈیوائس کا استعمال کریں خاص طور پر اگر آپ تجربہ کار نہ ہوں تو حفاظتی آلات کا استعمال ضروری ہے موسم اور پانی کی کیفیت چیک کریں تیراکی سے پہلے موسم پانی کا درجہ حرارت اور موجودہ کی کیفیت ضرور جانچیں جسم گرم رکھیں ٹھنڈے پانی میں کا خطرہ ہے ہوتا ہے اس لیے تیراکی سے پہلے ہلکی ورزش کریں